साढ़े दिक्खदे दिक्खदे जिन्दगी च बड़ा चेंज आया जि'यां कि टेक्नोलाजी दे बारे च गल्ल करचै साढ़े टैम च ते पैह्ले टैम च बड़ा फर्क होइया ते बड़ा फर्क होइया जि'यां कि पैह्ले दिक्खो टेक्नोलाजियां फोन हैनी हे साढ़े टैम पैह्ले ते चिट्ठियां जन्दियां हां फौजियें गी फौजी उद्धरा चिठ्ठियां लिखदे हे ते हुन मोबैल फोन आइये दे मोबैल फोन जिल्लै आए नवें नवें ते सिर्फ निक्के फोन आए जिन्हें ई आखदे हे अस निक्के फोन जिन्दे च कोई इंटरनैट ने'ही होंदा ते हुन दिक्खो ते हुन बड्डे फोन आई गेदे अज्जकल चिठ्ठियें आह्ला जमाना नेईं इद्धरा मैसेज भेजो उद्धरा मैसेज उस्सै बेल्लै जवाब निक्की निक्की गल्ला दा जवाब ते बीडिओ काल पैह्ले लोक कोठे पर सौंदे हे कोई पक्खा निही सिर्फ अपनियां हत्थां दियां बनाई दियां पक्खियां झोलदे हे फ्ही पक्खे आए स्टैंडिंग पक्खे आए स्टैंडिंग पक्खे दे बाद छत्ता आह्ले पक्खे आए छत्ता आह्ले पक्खे दे बाद और कूलर आए कूलर लोहे आह्ले आए फिर कूलर प्लास्टिक आह्ले आए हुन दिक्खो ते हुन एसी आई गेदे एसी लाओ ते कमरा ठंडा इय्यां एहसास करांदा जि'यां स्याल होऐ सोलां उप्पर रक्खे दा होऐ ते बंदा बगैर चादरी दे सेई नि सकदा चादरां ते छड्डो केईं वारि कम्बल वि लैने पौंदा राती ठण्ड ज्यादा होई जन्दी एह् चेंजां जेह्ड़ियां आइयी यां न ते एह् सब किश साढ़े दिक्खदे दिक्खदे आया पैह्ले कुछ नि ही होंदा हुन एह् सब किश होइया ते इ'नें शैल प्रभाव दस्सेआ साढ़ी जिन्दगी उप्पर साढ़े कम्मा उप्पर कि के पैह्ले अस कम्म करदे रोह्नदे हे बगैर बत्तिये वि बगैर कोई ओ नि ही चाहिदा हुन माराज पक्खा नेईं होऐ एसी नेईं होऐ ते अस जिन्दगी जी नि सकदे इय्यां लगदा किश कि खरै अस केह् होई गेदा पसीना ते मासा चोन नि देना गर्मी लग्गै ते एसी लाई लैना थोह्ड़ी ठण्ड लग्गै ते एसी थोह्ड़ा देआ टैम्परेचर बधाइयै लाई रक्खना वा लाई रक्खना बंद हैनी करना एह् जेह्ड़ियां चीजां इ'नैं साढ़ी जिन्दगी उप्पर ज्यादा प्रभाव पाया हुन अस इन्दे बगैरा रेही नि सकदे एह् किश चीजां जेह्ड़ियां एह् साढ़े दिक्खदे दिक्खदे होइयां ओह् बी टैम ऐ हा कुहा बेल्लै बगैर पक्खे बी सेई जाना बत्ती नेईं होनी ते कम्मा उप्पर बी कोई जरूरत नि होनी पक्खे दी जां ओह्दी पक्खियां झोली झोली कम्म करी लैना हुन बिन्द गै किश बत्ती जा ते इय्यां मार धाड़ पेई जन्दी जियां कि बत्ती कन्नै गै सारा किश ऐ एह् चीजें दा ज्यादा प्रभाव साढ़ी जिंदगी पर पेआ ऐ